धर्मके लोक भी छै लेकिन हमर जे अपन धर्म छै जेना शादी छै मुण्डन छै ई सभ धर्म होइ छै लेकिन एक होइ छै उपनयन जनउ जेकरा कहै छिऐ ओ हमर सभकेँ ब्राम्हण समाजमे जनउ जे छै ओ बहुत ही महत्वपुर्ण छै आओर जनउमे की की होइ छै की की मतलब कोना कोना ई प्रारम्भ होइ छै कोना एकर समापन होइ छै ई सभ हम अहाँके बता दै छी जेना जनउके जे शुरुआत होइ छै ने ओ बँसकट्टी से होइ छै मतलब बाँस काटल जाइ छै ओकरा सभला दबिआ सभमे भी पिठार लागै छै कुरैलमे पिठार लागैछै फेर बाँस काटि कऽ आनल जाइ छै फेर ओ बाँस कए फाड़ि कऽ ओकरा बत्ती बनाकऽ ओकर छत्ती बनाएल जाइ छै जाहिसँ मड़वा बनै छैओकर बाद मड़वा भए गेलै तऽ मड़वाके तैयार भए जाइ छै फेर ओहिपर माटि उटि दए कऽ मड़वाके मड़वाके मतलब तैयार जहन भए जाइ छै तकर बाद जाहि दिन बँसकट्टी होइ छै वएह दिन होइ छै चरखा भी काटल जाइ छै ओ चरखासँ

चुड़ा लाइ सभ चीज मिलाकेँ फल फूल सभ चीज मिलाकऽ भीख देल जाइ छै आ बरुआके जई दिन उपनयन होइ छै ओ दिन भीख देल जाइ छै तऽ बरुआकेँ फेर मड़वा पर बैसायल जाइ छै उपनयन दिन पहिने ओकरा मुजिके जनउ पहिरायल जाइ छै तकर बाद पंडीजी अपन जे विध विधान होइ छै ओ करै छथिन तकर बाद फेर मृगके छालके भी जनउ पहिराएल जाइ छै फेर विध जहन पुरा भऽ जाइ छै तब मुण्डन होइ छै बाल काटल जाइ छै बाल काटलाके बाद बरुआकेँ नहा उहाके फेर बरुआकेँ फेर नया कपड़ा उपड़ा पहिराके फेर जनउ जे जनउ तैयार कयल जाइ छै सुतसँ जे जनउ बनै छै ओ जनउ पहिरा कऽ बरुआके जनउ सम्पन्न भए जाइ छै फेर ओकर चारि दिन बाद रातिम होइ छै रातिमके दिन फेर पूजा पाठ सभ होइ छै ओकर बाद बरुआ पुरी तरह से अपन ब्राम्हणकेँ हमर सभकेँ समाजमे जे कहल जाइ छै पुरी तरह से ओ ब्राम्हण बनि जाइ छै जनउ संस्कारके बाद बच्चा ब्राम्हणमे परिवर्तित भऽ जाइ छै